चिरां जिल्लानि मुंदांखा माखासे सुंमुं एबा जामुंफ्रानो जादों अमा बेदरजों नारजि आरो अनलाजों दाव आरो सबाइजों साम' बेफोरखौ संनायाव नारजि आरो अमा संनायाव ओजोंहाय खारदै नांगौ आरो नारजि नांगौ आरो अमा बेदर नांगौ सिगाङावनो जोङो नारजिखौहाय खारदैजोंहाय रुग्रोनानैहाय साग्लिनानै लायो बिनि उनावहाय जों अमाखौहाय आराम फ्राय एवनानैहाय जों नारजि ओंख्रियाव होसननानैहाय जोङो गोदोहोयो आरो होनबानो जाबाय आरो मोननैजोंहाय मिक्स खालामनानैहाय ओमफ्राय जोङो अनलाजों जेरै अनलाजों दावफा अनलाखौहाय जोङो उवाल गाइहेनाव नङाब्ला जोङो ग्रेनदरफ्राव होनानैहाय जोङो देग्लिनानैहाय नङाबा थबसिफ्राव देग्लिनानैहाय जोङो गुन्दै खालामो बेनि उनावहाय जोङो हायखांनानै लानानैहाय हायखांनानै लानानैहाय बे अन गुन्दैखौ हायखांनानै लानानैहाय बे माबाखौहाय दाव बेदरखौ जोङो आरामसे बाहा जाबाय भाजा खाजि एवनाय बादि एवग्रोनानै लाबाय बिनि उनावहाय बेखौ एवखांनानैहाय जोङो मा होनो अनलाखौहाय दै बेदरावहाय दाव बेदराव दै होनानै अनलाखौहाय जोङो दैजोंबो लगायनानै होनो हायो आरो एरैनो गोरानैबो होनो हायो आरो ओमफ्राय बेखौ होनानैहाय जोङो आराम खारदै एसे होनानै गोदौहोब्लानो आरो मोनसि मोनसियावहाय गंगार दुनिया एबा दुनियाफोर नङाबा मस्ला एसे गरम मस्लाफोर दंब्ला बेफोरखौ होबानो जाबाय आरो एसे लाथा लाथा जाहोब्लानो ओमफ्राय सबाइ साम'खौहाय मा होनो सबाइखौहाय जोङो एसे एवनानैहाय फुख्रेमनानै लाग्रोनांगौ फुख्रेमखांनायनि उनावहाय जोङो सरबाइखौहाय रुग्रो रुग्रो कुक पे प्रेसार कुकार नङाब्ला जों थौफ्रावबो रुनो हायो खारदै होननानै ओमफ्राय साम'खौहाय ओरैनो एवबाय थाव बानलु सामब्राम मस्ला मस्लि होनानैहाय एवबाय बेदर भाजाफोर एवनाय बायदि जों दै होनानै सामखौहाय खनसे एवग्रोयो बिनि उनावहाय आरोबावहाय सबाइखौ होसननानै दै एसे होबावो आरो बेनि उनाव गोदौहोनानै गोदौफ्रुहोनानैहाय दुन्दिया इदि होब्लानो जाबाय आरो मोनबाय